हाँ हाँ ओके ओके

डाक्टर के पास जा रहे हैं सर प्लीज कर दे कर दीजिए कर दीजिए सर सर देखिए न मजबूरी है न डाक्टर के पास एकाएक हो गया इसलिए जो है न हेलमेट नहीं ले के पाया मैं नै भूले सर डाक्टर के पास जाना हमको बीमार एकाएक पड़ गया न बगले में जा रहे हैं डाक्टर के पास जी ये तो मेरा गलती है सर जूता भी नै पहन पाए हड़बड़ी में नहीं पहन पाए न मजबूरी है सर छोड़ दीजिए न पेशेंट तो देखिए हालत कितना गंभीर है सर पेशेंट का पेशेंट इसमें मर जाएगा सर हमको थोड़ा इलाज करवाना है सर थोड़ा जाने दीजिए न जी लेकिन मजबूरी था न इसलिए सर हड़बड़ में न हेलमेट ले पाए आ न मान के चलिए जूता पहन पाए लेकिन सब कुछ मेरे पास सर उपलब्ध है जूता भी हेलमेट है लाइसेंस भी है सर आप लाइसेंस देख सकते हैं डिक्की से निकाल के दे लाइसेंस सब चेक कीजिए लाइसेंस सारा चीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं सिर्फ हेलमेट नहीं पहन पाए हड़बड़ी में हेलमेट नहीं लिए सर लेकिन हेलमेट तो पहनना चाहिए लेकिन ये थोड़ा स मिस किये जूता भी नहीं पहने सर चप्पल पहने हुए थे पहले से इसीलिए चप्पले पहन के हम जो है न चल दिए जी जी जी अब से दोबारा गलती नहीं करेंगे सर हड़बड़ी मे ये सब हो गया सर ए सर फाइन मत दीजिए सर ऐसे में बर्बाद हो जाएंगे सर पेशेंट का भी इलाज करवाना है सर हमलोग गरीब आदमी है सर फाइन मत कीजिए सर गरीब के गलती माफ कर दीजिए न गरीब आदमी है न पहले इलाज करेंगे कि सर फाइन कहाँ से देंगे सर किसी तरह तो पैसा का उपलब्ध करवा के अभी ले जा रहे हैं सर इलाज करवाने के लिए पेशेंट देख रहे हैं एकदम बेहोश है सर पेशेंट ये सब मत कीजिए सर सर आज छोड़ दीजिए दोबारा ऐसा नहीं होगा मिस अब जो है इस बार जो है माफ कर दीजिए ठीक है सर अब से नहीं होगा